मेरे मनपसंद खिलाड़ी का नाम रोनाल्डो है जो कि एक फुटबॉल प्लेयर हैं वह मुझे एक खिलाड़ी के साथ साथ एक व्यक्ति के रूप में भी बहुत पसंद है उनके व्यक्तित्व में ऐसे बहुत सारे गुण हैं जब मुझे एक व्यक्ति के रूप में अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं वह हर मैच के लिए बहुत मेहनत करते हैं जो कि मुझे सीखाता है कि हर काम के पहले हमें भी बहुत मेहनत करनी चाहिए इसके साथ ही उनकी समर्पण की भावना मुझे सिखाती है कि हमें अपने काम के प्रति कितना समर्पित होना चाहिए हमें अपने हर काम के लिए समर्पित होना चाहिए और पूरे मन के साथ अपने हर काम को करना चाहिए इसके साथ ही हमें हर काम में धैर्य को अपनाना चाहिए धैर्य के साथ काम करने से ना केवल काम अच्छे होता है बल्कि हम बहुत अच्छे से भी अपना काम कर सकते हैं और यदि मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा तो मैं उनसे पूछूँगा कि वो इतनी मेहनत करने की प्रेरणा कहाँ से लाते हैं व कौन इंसान है या वह कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें इतनी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है